सबसे ज़्यादा रोहू प्यासी भाकुर पोप्लेट ब्रिगेड जनता की सबसे ज़्यादा मांग होती है रोहू रोहू का रेट होता है एक सौ चालिस रुपया एक सौ साठ रुपया ज़िंदा रोहू लोगे तो आप एक सौ अस्सी रुपया कुछ घंटे बाद का रोहू लोगे तो एक सौ चालीस रुपया सबसे ज़्यादा रोहू मच्छली खाने वाले जैसे मोमेडियन हैं मुसहर हैं अन्य प्रकार की जातियाँ हैं ये सब सबसे ज़्यादा मछली का प्रयोग करते हैं रोहू से भी ज़्यादा बिकने वाली मच्छी प्यासी है प्यासी की भी क़ीमत एक सौ चालीस है ज़िंदा रहे तो एक सौ साठ है इसी तरह सारी मछलियाँ बिकती हैं बाजारों में कुछ मछलियाँ तालाबों से लाई जाती है कुछ नदी से आती हैं कुछ मीठे पानी की होती हैं कुछ खारे पानी की होती हैं हर प्रकार की मछलियों का रेट अलग अलग होता है जैसे रोहू के ब रोहू लाते हैं पकड़कर तो रोहू में भाकुर होता है कई प्रकार के रोहू के प्रजाति होती है कुछ रोहू अन्डाइले होती है उसके बाद ग्राहक आते हैं ग्राहकों को दिया जाता है कोई एक किलो लेता है कोई दो किलो लेता है जो जिस प्रकार रोहू लेता है उस प्रकार सबको दिया जाता है कस्टमर के हिसाब से कुछ कस्टमर आते हैं जिसे मछली की मु मुंडी खाने को मुड़ा बोलते हैं उसको अच्छी की मुंडी खाते हैं कोई पूँछ खाता है कुछ बीच के हिस्से से खाते हैं मतलब जिस तरह की मच्छी माँगते हैं उस तरह हम काटकर देते हैं उसे

खाने वालों की कमी नहीं है बाज़ारों में कई टन मच्छली आ जाती है मार्केट में सबसे ज़्यादा रोहू बिकने वाली मच्छली है और सबसे बढ़िया आँखों के लिए फायदेमंद होती है लिवर के लिए फायदेमंद होती है

कुछ पेसेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पेशेंटों को खिलाने के लिए मच्छली कहते हैं डॉक्टर साहब कहते हैं सलाह देते हैं कि खाओ पियो बाज़ार जाने के बाद मार्केट है ट्रकों में लादा जाता है सब बाज़ार जाई जाती हैं बाज़ार भेजा जाता है रोहू है पापलेट है प्यासी है रूपचंद है भाकुर है ब्रिगेड है अन्य प्रकार के मछलियों के विक्रेता हैं इतनी सारी मछलियाँ तो बिकती है खाने वाले लोगों की जनसंख्या बहुत है उनकी क़ीमतों में भी कुछ मछली ऐसी होती हैं जैसे रोहू ले लीजिए एक सौ साठ है प्यासी ले लीजिए एक सौ चालीस है ब्रिगेड ले लीजिए एक सौ अस्सी है अन्य प्रकार के अलग अलग प्रकार की मछलियों की अलाग अलग क़ीमतों के द्वारा उन्हें बाज़ार में बेचा जाता है बाज़ार में आती है लोग ले जाते हैं खाते हैं उसे हर प्रकार की मछली कोई सूखी मच्छी बनाता है कोई गीला बनाकर खाता है इसलिए हम मार्किटों में सबसे ज़्यादा रोहू लाते हैं कस्टमरों को रोहू खिलाते हैं और प्यासी खिलाते हैं अन्य प्रकार के कस्टमरों को अलग अलग प्रकार मछलियाँ खाते हैं